ہمارے علاقے میں تفریح تفریح سرگرمیاں بہت ساری ہے ہم لوگوں کے یہاں پر ایک تھوڑی دور جا کر ایک نہر ملتا ہے وہاں ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں اور وہاں کی پانی کو دیکھتے ہیں اور اس کی لہر کو دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے من کرتا ہے اس میں نہائے گھومیں پھریں پھر اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے تھوڑی دور ایک آم کا باغیچہ ہے اس باغیچے میں ہم لوگ جا کر تھوڑی ٹھنڈ میں بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں وتے کرتے ہیں پھر اس کے بعد لوڈو کھیلتے ہیں پھر وہاں بیٹھ کر کچھ اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں اور جا کر پھر آم توڑ کر کھا لیتے ہیں اور پھر کچھ دیر سونے کے بعد پھر وہاں سے ہم لوگ گھر کی اور چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں تفریح کی سرگرمیاں بہت ساری ہے اور تھوڑی دور جا کر ایک چمنی ہے جو چمنی کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر فوٹو وغیرہ کھینچاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ کہیں بیٹے میں بیٹھ کر وہیں پر مزے کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں اور لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں